पहले से अधिक अभी लोग रहते हैं अच्छा से पहले लोग पूजा पाठ बहुत कम करते थे पहले लोग बहुत कम कोई भी चीज़ करते थे पहले लोग मोबाइल नहीं था टी वी नहीं था मोटर नहीं था पहले लोग एक चापाकल था उसी में सब लोग करते थे एक ठो शिवाला था उसी में सब लोग जाते थे पूजा करने के लिए एक ठो कहीं भी कोई चीज़ एक ठो रहता उसी में सब लोग करते हैं लेकिन आज कल के लोग बहुत सा चीज़ विकार हुआ है लोग ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं बहुत अच्छा से खाते पीते हैं पहनते हैं रहते हैं मोबाइल देखते हैं टी वी देखते हैं बहुत सा अभी घरे घर चापाकल है नल है झरना है सब चीज़ है अभी के पास में जगह जगह पर शिवाला है दुर्गा जी का मंदिर बोलते हैं है सब चीज़ का हल बजरंग बली का मंदिर है सब तरह का पूजा पाठ लोग करते हैं अधिकतर मंदिर बने हुए हैं अभी पहले लोग जहें रहती थी वहीं पर रहती थी अब एक घर नहीं पाँच घर है एक घर में रहती थी पहले लोग उसी में सब लोग रहते थे लेकिन अब ऐसा बात नहीं है अब तो एक रूम नहीं होता है बिना दो चार रूम से कम से कम दो चार रूम होता है सब लोग रहते हैं अच्छी तरह से लोग पहले से अभी बहुत विकार होता है सब चीज़ बहुत अच्छी से रहती है खाती है पीती है रहती है और पूजा पाठ भी अधिकतर पहले से लोग अभी करते हैं उसके बाद लोग यहाँ पे बहुत ढंग से बहुत विकार हुआ है अभी यहाँ पे लोगों पहले बहुत दिक्कत से रहती थी अब ऐसा दिक्कत नहीं होता है अभी अभी सब चीज़ बहुत आगे बढ़े हैं पहले से